ऑटो वाले भैया बोल रहे आटो वाले भैया भैया मुझे आपका नम्बर मिला था मतलब मेरे पहचान में एक भैया हैं उनके यहाँ आपका नम्बर मिला था तो क्या है न मुझे देवगढ़ का किला घूमना है है न तो मैं यह कह रही थी कि मुझे घूमना है तो कितना खर्चा आएगा कितना दूर पड़ेगा ऐसा कुछ बता सकते हैं विज़िट करवा देंगे आप भैया हम सिवनी प्राण मोती छिंदवाड़ा से बात कर रहे हैं अच्छा अच्छा हम ज़्यादा नहीं हम दो लोग हैं अच्छा आप ऐसा क्लियर बताइए न कितने मतलब एक परफेक्ट बताइए रेट कि इतना ही अच्छा पंद्रह सौ रुपये तो भैया पंद्रह नहीं भैया हमको तीन घंटे में क्या ही घूम पाएँगे तीन घंटे एक घंटे तो फ़ोटोज़ पर ही निकल जाएँगे हमारे एक घंटे तो हमारे फ़ोटोज़ में ही वह निकल जाएँगे अब इतनी हाँ क्या है हाँ

देखिए भैया मतलब हमारा ब्लॉग ब्लॉगर हैं हम तो क्या हम ब्लॉग भी सूट करेंगे है न फ़ोटोज़ भी रहेगी हमारी ब्लॉग में क्या है थोड़ा टाइम लगता है तो एक घंटे तो आप उसी में निकाल दीजिए ब्लॉग फ़ोटोज़ में क्या है हमें हाँ ओके ओके भैया क्या तीन हज़ार ही बोल रहे आप थोड़ा कम करिए न आप देखिए जो आप क्यों मिला अच्छा अच्छा ठीक है भैया कोई बात नहीं है तीन हज़ार ही दे देंगे हम न और आप तो अब क्या ही बोल रहे हैं तो यही नम्बर है आपको फ़ोनपे ठीक है भैया तो मैं अभी आप डन कर दीजिए कल कल ही चलना है अपन को है न तो सुबह आप को क्या बारह बजे बोला है अरे कम कम भैया कम हमारा दस बजे से रहेगा

ओके ओके भैया